ہاں اسکول کے بعد شام کی ٹیوشن چونکہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں یا ٹیچر جو ہے وہ اسکول میں اتنا زیادہ کھپ جاتا ہے اتنا خرچ ہو جاتا ہے کہ بعد میں پھر وہ کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے تو میرا تو اِس سِلسلے میں خیال یہ ہے کہ ٹیوشن اور پرائیوٹ کلاسز جو ہے وہ اسکول کے بعد جو ہے وہ تھکانے کے عمل کو بہت زیادہ کرنا ہے اور وہ مناسب نہیں ہے